मेरी रुचि खाना बनाने में है जब मैं खाना बनाती हूँ तब मैं दूसरों के स्वाद के आधार पे सुधार करती हूँ या खुद भी खुद के स्वाद पे भी सुधार करती हूँ जैसे कभी कभी नमक कम हो जाता है तो मैं उसके लिए दूसरों को स्वाद कराती हूँ और उस हिसाब से नमक की मात्रा बढ़ाती या घटाती हूँ जैसे नमक कभी ज़्यादा हो जाता है तो उसमें पानी डाल देती हूँ और उसको पकाती हूँ या आटे के गोले और ब्रेड की मदद से कार्य करती हूँ